वास्को सांकवाळे राय रासय चिकले बोरये निववाड्यार मेस्ता वाड्यार माजोड्डा मोरजे ठाण्यार कुठ्ठाळे फातरप्या कळंगूट आग्वाद बागा सड्यार बेलाबाय वाळपय होंडा मार्सेल म्हापसा मडगांव पणजे कोलवा दिवाडे नेवऱ्या नावेली शिवोलें नुवें मिरामार कुम कुंभारजुआ

वळवय परवरी मया जुवारी मांडवी होंडा शिरोडा सांखळी बिचोली शिरगांव वेर्णा शिगांव वागुर्म्या पाळी कोठंबी बार्देस वागातोर तांबडी सुर्ला बांबोळी बोगमालो

जांबावली शिरोडा फार्मागुडी कुठ्ठाळे धारबांदोडा कुंकळ्ळी धारगळी तिस्कार तिसवाडी सावड्डें सावयवेऱ्यां वेऱ्यां आल्तीन म्हापसा वार्का आक्षें चावडेर आमोणा आरंबोलींम कलंगूट सेंटा क्रूज कुडका रायबंदर मार्डोल राय बिचोलें मडकय